नोंनाव सबाय बिमा मैगं मा मा मैगं दं खिन्थाहर आंनो ओमफ्राय

ओमफ्राय मा मा दाम फानो ओमफ्राय बहला लाय ओमफ्राय माबायालाय मा होनो बे स्कवासफ्रालाय बे मा मुलाफोरालाय मुथायाव बेसे ए सल्लिस थाखाथार खम होआ ए एसे खम खालाम एसे खम खालाम दे बहलखौ बिदिनो सेरबासो लाबोनोसै ओमफ्राय मुलाखौ बिदिनो सेरथाम सेरनैसो लानोसै ओमफ्राय सबाय बिमाफोरखौबो बिदिनो फाल्ला हिसाब लानोसै आरो बिदिनो बिदिनो एसे खम सम खालामनानै एह दे देह बिदिखौनो नांखागौ आंनो बिदिखौ फानब्लासो मानसिफोरा जायो

आरो माबाफोर दंबावो ना मा

बेफोरलाय बेसेथो दे खमावनो आंनो पसित ताका दरै हरदो दामै लाबोगोन आंबो बिदिनो महनसेफोर